गाय ही आमी हिंदू धर्मान देव मानता गायन तेत्तीस कोटी देव आसतात म्हणटात गायचें शेण आनी मूत जे कांय लोक बुरशें मानतात तें खरें म्हणल्यार पवित्र आसता कोणागेरूय घव घर प्रवेश आसा जाल्यार वायट वायट गोश्टी आमच्या घरांत येवपाक जायना वायट नजरो आमच्या घरांत येवपाक जायना म्हणून आमी उदकान शेण मेळोन तें सगळे कडेन शिंपडटात गोमुत्र मारतात तशेंच कोणाची दिश्ट लागली जाल्यारूय आमी शेण मिसळून मारतात कोणी कितें पाप केलें ज ज जाल्यार आनीक कितें वायट कितेंय गोश्ट केली जाल्यार आमची आवय आमकां घरा हाडटा आनी आमकां गोमुत्र पिवपाक दितात कित्याक पापांतल्यान मुक्त जावपाक जाय म्हणून केन्नाय खंयच्यान भायल्यान कोणूय मनीस येयलो जाल्यार आपल्या आंगार तेजे वायट परिणाम जावपाक जायना भायर गेलो जाल्यार कसली कसली दिश्टी लागतात म्हणून सगळ्या घरांच्या सगळ्या आवयो शेणान उदकान शेण मिसळून आमच्या भोंवती शिंपडटात कित्याक कसलीय दिश्ट लागपाक जायना म्हणून